गामियाव थानाय हिसाबैथ' गोदो आबै आबौ मोनहा दानि बाजाराव ओंखारनाय बायदि मस्ला आरिफोरखौ बाहायनो मोनाखै आरो बिसोरो गोदो गामियावनो मोननाय बिदिनो दालसिनि थेसफात ओमफ्राय हायजेंफोर बेफोरबादि आरिखौ होनानै ओंख्रिफोर सङोमोन ओमफ्राय बेफोरखौनो बेदरफोराव होयोबा जोबोद गोथाव जायो आरो दा आंबो बिसोरनि बे थेसफात आरिखौनो होनो सोलोंबाय आरो बांद्राय जेबो सिपेसेल होनाय जाया आरो